जोंनि रायजोआव मुंदांखा जाथायफोरानो जादों जेरै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बिदिनो बिदिनो सुबुफोराबो जेरै ज' ज' ओंखारलायनानै बिदिनो फालियो सबा बायदियैनो बिनिखायनो बैसागु फोरबोखौनो रंजानाय जायो बिदिनो फालिनाय जायो सुबुंफोरा ज'ज'यै बिदिनो आरो बिदिनो गामि गामि ओंखार लायनायबो जायो मोसानाय आरि बिदिनो रंजानाय दामनाय आरिफोरखौबो फालियो बिदिनो बिदिनो अनेखफोरबो बर'फोरनाव दं बैसागु फोरबो मोसौ थुखैनाय आरिफोराखौ बिदिनो बैसागु मोसानाय आरि दामनायफोरखौबा फालिबावो आरो बिदिनो गिदिरफोरखौ सनमान लानाय जायो बैसागु बोथोराव जेरै सबा सिसटिम बिदिनो गिदिर गिदिरफोरखौ सनमान लानाय मान आरि बिदिखौनो बैसागु बोथोर जेरै मासानाय जायो फोरबो हिसाबै बिफोरखौनो जेरै बेफोरनो जाहैबाय बैसागु बेफोरनो सबा आरि बेखौनो फालिनाय जाबाय जेरै मोसानाय आरिफोरावनो गिदिर उन्दै बोराय गासिबो रंजा जोबो बेफोरनो